भांगरभूंय तरूण भारत नवप्रभा गोवा टायम्स सनातन भारत गोवादूत दैनिक हेराल्ड गोवन वार्ता तशेंच टी व्ही चॅनलांचीं नांवां गोवा न्यूज गोवा थ्री सिक्स्टी फायव्ह प्रुडंट मिडिया सी एन एन इंटर्नेशनल बी बी सी न्यूज झी न्यूज रिपब्लीक भारत